जय झूले मां हिकु ब्लूटूथ खपंदो हुयो पासे में वञी चारि पंज दुकान घुमी अयुमि ऐं हुननि मूंखे सुठा ब्लूटूथ ॾेखारिया पर मूंखे माहंगा लॻिया इन्हीअ करे मां फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ते जेको ब्लूटूथ ॾिठो जेको वीवो जो मूंखे मिलियो उहो ॾाढो सुठो लॻो मूंखे ऐं उनजा अघि बि घटि हुया ऐं उनजी बैटरी बैकअप बि सुठी हुई इन करे मां उनते ऑनलाइन ते ॾिठुमि त ॿ ॾींहं लॻनि पिया उनखे डिलिवर करण में त खैर मूं वटि वक़्तु हुयो मां खणी करे ऑर्डर करे ई छॾियो पर ॿिनि ॾीहंनि में ॿिनि ॾींहंनि जे पहिरियों ई मूंखे उहो शइ डिलेवर थी वई ऐं मां जेको चैक कयो मूंखे ॾाढो वणियो उनजो अघि बि वणियो ऐं उनजी क्वालिटी बि वणी ऐं मां शुक्रिया थो कयां फ्लिपकार्ट खे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मनि खे जेका एतिरा सुठा ऐं महंगा सामान एॾा सस्ता ॾियनि था